हमारे संस्कृति एम पी में जो है जैसे कि धोती कुर्ता और साफा ज्यादा पहनते हैं और जींस पैंट तो सभी पहनते ही हैं पर विशेष जो है धोती से बिना सिले जिसमें सिला हुआ नहीं है वो बड़ी विशेष तरीके से उसको बांधते हैं और बहुत ही सुंदर लगती है और जो साफा है वह भी हम जैसे कि बिना सिले ही बाँधते हैं और यह परंपरा बहुत अच्छी लगती है कि हम धोती कुर्ता जो हमारे लिए मेन मूलभूत पोशाक है पूजा पाठ में हुई विशेष तीज त्यौहार में हुई हम पहनते हैं आजकल क्योंकि वर्तमान रूप में इतना बदल चुका है और जो आभूषण है हमारे वह भी बहुत अच्छे अच्छे जो सोने की चैन है जो मोतियों के हार हम पहनते हैं और विशेष जो चीजें पगड़ी जो बनती है टाइम टाइम पर वह हम बाँधते हैं क्योंकि परिवर्तन हो चुका थोड़ा सा पर जो हमारी जो मूल संस्कृति है परंपराएँ हैं धोती बाँधना कुर्ता पर साफा लगाना बहुत अच्छी लगती है बहुत अच्छी लगती है